हँ बाजू ठीक हइ हँ कखनोके ठण्डिओ हो जाए हइ कखनोके गरमिओ हो जाए हइ बुझलिए अभी अभी अभी मौसम ठीक हइ हँ बारिशो आओर हो जाए हइ हँ एखने तऽ हइ कखनो ठण्डी कखनो गरमी कखनो बरसात कखनो बादल लागल रहै हइ कखनो धूप उगै हइ हँ पेड़ पौधापर हँ तऽ ठण्डीके असरि पड़तै नहि कखनो ठण्डी होइ हइ कखनो गरमी होइ हइ ओहिसँ तऽ पेड़ पौधापर असरि होबे ने करतै लोकके हँ ई नहि हइ मौसम एक रकम नहि रहै हइ कभी ठण्डिओ होइ हइ कभी गरमिओ होइ हइ कभी गरमिओ लागै हइ कभी ठण्डो लागे हइ बुझलिए ने अभी तनि ठण्ड हँ बोलू मौसम मौसमके हिसाबसँ फसिल तऽ अभी बारिश पड़ै हइ तऽ ठिको होइ हइ एखन गरमी हइ ठिको होइ हइ खराबो होइ हइ दुनू होइ हइ हँ हँ आओर पहिले मौसम ठण्डा रहै तऽ छोट छोट रहै मकइ आब थोड़ा गरमी ढुकलै हँ ने तऽ थोड़ा मकइ थोड़ा थोड़ा बड़ा होइ हइ एखन तऽ मोचा आओर नहि आएल हँ धनशीशा आओर एखन नहि अएलै हँ आब जे पछता मकइ रोपलकै हइ ओहि मकइमे धनशीशा कोना अएतै एखन नहि ने अएतै बुझलिए हँ

नहि ओन्ने बीचे तऽ बारिश पड़ै रहै रऽ तऽ ओन्ने बीचे पानी आओर नहि पटेलकै हँ आब एन्ने बीचे बारिश बन्द भेलै हँ थोड़ा धूप उगै हइ आदमी पानी उनी आओर पटबै हइ हँ पानी आओर पटाइ पानी आओर पटलै हँ आब खाद खाद आओर पड़तै खेतमे हँ हँ एखन आलूमे तऽ बुझिऔ आलूके फसिल तऽ एखन सहीसँ नहिए भेले हँ कि ठण्डाके मौसम रहै आलूमे पाला पड़ि गेले हँ ओहि लऽ कऽ आलूके फसिल अच्छा नहि भेलै हँ मकइओके फसिल